आसलते आं ट्रेक्टरखौ दिनैसिम नुबोनायाव गोबां रोखोमनि जों नुबोबोाय बेफोरनि मादाव जेनेबा सनालिका दं महेनद्र दं पावार तिलार दं दासान्दि नुबाय थानाय समाव आरोखि किन्तु जोंनि बेनि आगोलथ' जोंनाव बेबादि ट्रेक्टर होननाय गैयामोन जिहेथु आंनि बैसोआ दा पन्सास बोसोर थांबाय पन्सास बोसोरनि हमना लादो दस बोसोरसिमावनो हमना लादो जेब्लानाखि आं दस बो दिनैनिफ्राय दस बोसोर सिगाङाव थेक्टरा गैयामोन बेनि उनावसो दिनै ट्रेक्टरा फैबाय थे ट्रेक्टर फैनायनि उनाव जोङो बेखौ आबाद मावनायाव बा गुबैयै बाहायदों बेजों लोगोसे हा रोगानाय बाला रोगानानि बिदिनो माल माथा सायथिं खालामनायखौ जों बाहायबाय थानाय जादों आरोखि दा जोङो नुनो मोनदों जे ट्रेक्टरा आसलते जोंनि थाखाय जोंनि जेनोखि मानो आबाद मावनानै जाग्रा एबा गामि एरिया बा जिखुनु माबायावनो आरोखि जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोदों जेरै जों बाला रोगादों इटा रोगादों माइ रोगादों मारा नादों हालेवदों बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो बे ट्रेक्टरखौ जों बाहायबोगासिनो दं आरोखि दा गोदोनि दिनाव जोंनाव न माने ट्रेक्टर गैयि समाव जोङो माइफोरखौ हानानैै जोङो फाफ्लियाव बान्नानै लाबोनांगौ गोनां जायोमोन बा मोसौ गारिफारजों लाबोनो गोनां जायोमोन आरो बिदिनो माइफोरखौ जोङो बजा जाबनानै मोसौजों मारा होनायाव बिदिनो गोबां समनि दरखार जायोमोन नाथाय जेलानाखि जोङो जोंना माने ट्रेक्टरा फैबाय जों आबादारिजों लोगोसे जों मानसिफोरखौ आरोखि गोबां सहाय खालामनाय बादि जों नुनो मोनो कारन जोङो माइखौबो जोङो आजिखालि ट्रेक्टरनि दारैनो हाजायो माइखौ जोंङो ट्रेक्टरनि दारै रोगाजायो आरो बेबायदिनो माइखौ जोङो ट्रेक्टरजोंनो आजिखालि मारा होनानै जोङो रग' रग' माइ बिदांफोरखौ जों मोननो हायो बेबायदिनो जोङो माने आबाद मावनानै जेनोखि जाग्राफोरनि थाखाय जेनोखि जोंनाव जानाखि माने लेबार माने दसजन लेबार नांगौआव ट्रेक्टर गंसेया सासेनि गंसेया माने दसजन लेबारनि खामानिखौ मावनानै जोंखौ गोरलैसिन खालामदों आरो हमना लादो नोङो गोदो मोसौजों हालेवोमोनब्ला जोङो सानसेयाव आदा बिगा एक बिगानि बारा हालेवनो हायामोन किन्तु ट्रेक्टर फैनाय लोगो लोगो सानसेयावनो दस पन्द्र बिगाहखौ जों हालेवनानै गायग्रा फुग्रा माबानानै जों माइफोरखौ गायना लानो हायो हाफोरखौ जोङो सार्स खालामना लानो हायो बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो जोङो जों दैखांनो हायो जेनेबा मोसौ गारिजों दैखांहायै बा जेराव माने मोसौ गारि थांनानै बे जिनिसखौ लाबोनो हाया बेबायदिखौबो जेरै गिलिर बुस्तुफोरखौ ट्रेक्टराव दैखांनानै जोङो नसिम रोगानानै लाबोनो हायो माने रोगाथाय रो रोगाथाय हाबायावबो बे जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो दा बेखायनो जोङो सानदों ट्रेक्टरा जोंनि थाखाय बा जोंनि मानसि माहारियाव थांनानै थानायाव बा खामानि दामानियाव जोंखौ गोबां सहाय होदों होन्नानै आं सानो आरो इयुनाव हयत' जोङो जोंनि खामानि दामानियाव आरो गोरलैसिन खालामलांबावगोन सान्नानै आङो दङ आरोखि दा आं बेखिनिखौ बुंथ'बाय गोजोनथों